ग्रामीण क्षेत्रों और सं शहर छोटू में खेल खेलने में कई प्रकार के अं कई अंतर होते हैं जैसे कि एक गाँवों में खेल खेलते हैं तो किसी खेत खेत के मैदान में या किसी जगह पर जाकर खेला जाता है लेकिन जो शेहर क्षेत्र होते हैं वहाँ पर कई प्रकार के स्टेडियम या स्पोर्ट्स के खेलने कि लिए अलग जगह होती है जैसे क्रिकेट के लिए स्टेडियम होता है तो ऐसा ग्राम ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी खेल खेलने के लिए किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं होती है तो जो ग्राम के गाँव के लोग होते हैं वह कहीं जाकर जैसे खेतों में फ़स्ल कटने के बाद खेतों में या कोई सार्वजनिक जगह है जो सभी के उपयोग में आती है वहाँ पर जाकर खेल खेलते हैं और ग्रामीण ग्रामीण जो खेल खेले जाते हैं जो मनोरंजन के लिए खेले जाते हैं लेकिन जो शहरों में जो खेल खेले जाते हैं वह अधिकतर लोगों के पैसों के लिए खेले जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपना टेम पास करने के लिए या अपने या अपने ख़ाली समय में घर बैठने के बजाय खेल खेलने में अपने दिन को व्यतीत करते हैं लेकिन शहरी क्षेत्र क्षेत्रों में लोग ओ उसे मनोरंजन के लिए कम और पैसे कमाने के लिए ज़्यादा खेलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में तो क्या है कि जो खेल खेले जाते हैं वह सभी लोग मिलकर जुलकर खिल जाते हैं और इनों में लड़ाई दंगे का कोई भी प्रकार की विशेष भावना या कुछ नहीं होता लेकिन जो अधिकतर ग्रामीण ग जो अधिकतर शहरी खेल होते हैं उन्हों में लोगों के पास सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं जैसे खिलाड़ी कोच खेलने के उपकरण सभी होते हैं लेकिन ग्रामीणों के पास यह सारी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होती वह तो जो अपने पारंपरिक खेल होते हैं या उनको ही खेलते हैं जो छोट मोटे जैसे कंचे खेलना और गिल्ली डंडे खेलना ऐसे कुछ खेल खेले जाते हैं अधिक